क'क्राझार जिल्लायाव गाहाय दावबायनाय खाबुफोराथ' दा दंसै ट्रेन बास आरो फिसा फिसौ गारि मथर सुबुंफोरनि थाखायनो बेराद मोजां जागोन आरो दा ट्रेनजों जों गोजान गोजान दावबायनो हायो जेरै गुवाहाटि आरो बिदिनो कलकाता दिल्ली मुम्बाइ गोजान गोजान जायगायाव ट्रेनजों थाङो खाथि खालायावबो जों बासजों थाङो आरो बिनि खाथि सिनाव जोङो फिसा फिसौ गारि बिदिनो उइनगार गारि बायदिसिनाजों थांनाय जायो आरो जों आं सानो बेजों थाफानाय जेंनाफोरथ' आं बांद्राय मोना दंनाया दङ एसे लामा सामाफोरा बांद्राय मोजां नङा जोंनि फिसा फिसौ लामाफोरखौहाय आं बांद्राय साबजानाय मोना बिनिखायनो लामा सामाफोरखौ जों मोजां खालामनो सुबिदा लानांगौ दा लामाफोरा आथिखाल बांद्राय गाज्रिद्राय नंला आरो ट्रेनफोरा दा कारेन्टजों खारसै बिनिखायनो आं मोजां मोनो जोंनावबो जोंनि जिल्लायावबो दा ट्रेनफोरा कारेन्टजों खारबाय बिनिखायनो ट्रेनजों दावबायनो खाबुफोरा साबसिन जाबाय आरो लामा सामाजों दावबायनो बास गारि मथरफोराबो एसे साबसिन जाबाय नाथाय बेनोदि जोंनि फिसा फिसौ गामिफोरावसो गारिफोरा दाबो खारजानो नागिरा लामाफोरा बांद्राय मोजां नङा दा दालांफोरा मोजां नङा बेनिखायनो आं गामि एरियानि गामि ओनसोलनि लामाफोरखौहाय मोजां जाजानो लुगैयै गोसो बायदि थांला बायनो हाथाव नङा बेनिखायनो आं बेखौनो लुगैयोदि थाबैनो जोंनि गामि ओनसोलनि लामा दालां फोराबो मोजां जानांगौ बेनिखायनो बेखौ सरखारा जोंना नायनांगौ